अभीके अगर देशके स्थितिके बात करल जाय तऽ जेना पिछला दस सालमे जे भारत देशमे उद्योग धन्धामे धन्धामे विकास होइ लेल छै ओ पहिने कभी नहि अयलै पहिने रहै अङग्रेजसँ भी बहुत पहिनेके टाइमपर रहै बहुत ठीक रहै पर ओ अभी जे पाँच दस सालमे पिछला जे विकास भेल छै बहुत विकास भेल छै हर जगह किआक नहि कि हमरा सर अपन सरकार भी जे छै बहुत लोकलके सपोर्ट करलकै कि लोकल जे उद्योग धन्धा छै छोटा मोटा ओकरा लोन दै लेल जाय ओकरा सपोर्ट दै लेल जाय ओकरा जे छोटा मोटा जे कोनो भी आवश्यक छै ओकरा उपलब्ध करलो जाय ताकि बढ़ावा मिल सकै तेना बहुत उद्योग धन्धा छोटा मोटा जे छै अभी बहुत बढ़लो चढ़लो छै जाहिके चलते कि अपन देशी सामान जे छै ओकरो भी मात्रा बाजारमे बढ़लै आओर जेना मनोरञ्जनके बात करियै तऽ अभी मनोरञ्जनके लिअ अपना जे जे जे एकदम लोकप्रिय छै समाजमे ओ ओ टी टी प्लेटफार्मके जे वेब सीरीज आबैत छै ओ देखैमे लोग बहुत मनोरञ्जक रहैत छै बहुत लोकप्रिय भए गेल छै यूट्यूबके देखैत छै सभी आओर पोस्टिङ्ग होइत छै रैप करैत छै रैप सॉङ्ग गाबैत छै डेली ब्लॉगिंग करैत छै कहय लेल जाइ तऽ ईसभ करैके आजकल बहुत ज्यादा एकदम लोकप्रिय भए गेल छै लोकके बहुत मनोरञ्जन करैत छै ईसभ तरहके कन्टेन्ट बहुत नीक लागैत छै लोकके हमके